आङो महात्मा गान्धी गेदेमा माहारिनिफोरा महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिन आरो बेयो मा मावबोदों बेनि जिउ जारिमिन लेखाखौ आं बायनानै लाबोदोंमोन लोगोफोरा आंनो खिथादोंमोन जे महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिन फरायोब्ला गोसोआव जोबोद थुलुंगा मोनो आरो इयुन जोलैफोरनोबो माखासे मटिभेस'न होनो हायो बिब्दि होननायखाय लोगोफोरा आंनो खिन्थानायखाय आङो जौसे रांआव बाजारनिफ्राय मानगोनां माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जिउखौरां आरो बे मा मा मावबोदोंमोन बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो आरो बिनि माखासे मटिभेस'न लानो बे लेखाखौ आङो बायनानै लाबोदोंमोन लाबोनानै आङो फरायै फरायै ब्रै बा दिनसो लाबाय फरायनानै आङो बिराद मोजां मोनदों मानोना बे लेखायाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीआ जोबोद गोथौ आरो गुवारै गावनि नांथाब नाजानायजों दि बियो माहारिनि बिफा जाफैनो हादों बिनि जिउ जाफैनो हादों बिनि बे लेखाखौ फरायोब्ला जे गावबो जिउआव माबा मोनसे जे जाहैनो हागोन बेखौ आं नुहरो आरो जोंनि इयुन जेनेरेसन फोराबो बे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जे जिउखौरां जोनोम जाजेनायनिफ्राय लानानै थैजासिम बियो मा मा मावबोदों बेनि सोमोन्दै फरायोब्ला जोबोद मोजां आरो फरायनांगौ दि नोंहा जुदि एसेबो एसे एनै न'लेज लानो लुबैयोब्ला बे मानगोनां माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जे जिउखौरां बे जिउखौरांआव माखासे गियान बायदि गियानफोरखौ बुथुमना लानो हागोन आरो इयुन जेनेरेसन फोराबो जोंनि बे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धिनि जिउखौरां जे लेखाखौ फरायो बायनानै फरायो आं बेखौनो आसा थाबाय